जि'यां कि तुसें मिगी दस्सेआ कि तुसें ई जेह्ड़ा ऐ गाने बजाने च बड़ा शौक ऐ तुस मिगी एह् दस्सो कि जि'यां किश गाने ऐसे न जेहड़े अज्ज दे टाइम च लुप्त होंदे जा दे मुक्कदे जा दे ते ते किश ऐसे गाने न जेह्ड़े साढ़े स्पेसिफिक गल्ल करचै ते साढ़े ग्रांऽ च गाये जंदे हे ब्याह् ध्यारें उप्पर गाये जंदे हे ते अज्ज जेह्ड़े गाने न ओह् भलेआं गै मुक्का करदे न ते उं'दी जगह् किश नमें गाने आई गेदे जि'यां पैह्लें किश ऐसे गाने हे जेह्ड़े उं'दे बारे च पता गै निं हा की नमें सिंगर आये जां नमें गतार आये उ'नें न'म्मियां न'म्मियां इक नमें नमें अपने अपने स्टाइल कड्ढे अपनी अपनी शैली ही सारें दी अपनी अपनी शैली ही इ'यां गै तुस मिगी एह् दस्सो कि जेह्ड़े पुराने गीत हे उं'दे लुप्त होने दी बजह् केह् ऐ कि जेह्ड़े नमें गीतकार आये न उ'नें ई तुस किस प्रकार कन्नै दिक्खदे ओ क्या ओह् साढ़ी जेह्ड़ी परानी संस्कृति ही क्या उसी बचाई पा दे न जां नेईं बचाई पा दे संगीत जेह्ड़े मतलब ओह् एह् कि जेह्ड़े लोक बड़े सारे सुनदे न डोगरी गाने बी सुनदे न हिंदी बी सुनदे न मतलब कि बड़े सारे लोग न जेह्ड़े कि नेईं पसंद करदे उ'नें गी अज्जकल दा अज्जकल दा नमां नमां चला दा हिप हॉप होइया पॉप होइया क्लासिक होइया ते रैपिंग शैपिंग करा दे लोग पर जेह्ड़ा साढ़े ग्रांऽ दा एह् मतलब डोगरी कल्चर होइया एह् बड़ा सोह्ना ऐ ते लोकें ई समझ बी बड़ी जल्दी आंदा ऐ अज्जकल दिक्खो तुस ते कैपिंग शैपिंग चला दी किश बी बोलो ते मतलब कोई समझ आंदा गै निं गाने जेह्ड़े मतलब की केईं तां लोग ऐसे न मतलब की उस चीज़ै ई भु'ल्ली जा दे न मतलब कि पैह्लें कल्चर दे प्रोग्राम च गाने गाये जन्दे हे ओह् तां मतलब नेईं गांदे अज्जकल रेह् दा निं कोई सुनियै उसी राजी निं हैन जेह्ड़े मतलब अज्जकल दिक्खो तां लोग नमें नमें सिंगर उठा दे जेह्ड़े बी बोलदा नी में सिंगर आं सिंगर आं पर जेह्डे़ मतलब की गाने साढ़े कल्चर च गाये जन्दे न ओह् गाना कोई निं गांदा अज्जकल नमां नमां चले दा पराने गाने दिक्खी लैओ इ'न्ने सुंदर सुंदर ऐ मतलब सुनने बी मज़ा आंदा सुनने बी बड़े सोह्ने लगदे कन्नै शांति मिलदी अज्जकल दिक्खो कि मतलब कोई समझ आंदी निं गाने दी लोग जेहड़े मतलब कि मॉडर्न होआ दे हून किश बी बनाऊ दे ना कोई समझ आंदी ओह्दी गाने दी पराने गाने दा केह् हा कि मतलब सुनी किश बी इक वर्ड बी होंदा हा ओह् मन च दिल च बैठी दा हा सुनियै बी उ'नें ई सुकून मिलदा हा ते अज्जकल दे गाने कोई ओह् निं ऐ अज्जकल दे दिक्खो हून में आं ते में बी अस बी में बी गाने गाना होना पर मिगी बी मतलब बड़े सारे गाने जेह्ड़े मतलब अज्जकल दे दौर दे स्हेई लगदे कीऽ स्हेई लगदे कीऽ निं लगदे पर जेह्ड़े पराने गाने हे उं'दी गल्ल अलग ही उ'नें ई सुनियै बी अच्छा लगदा हा अज्जकल दे गाने हैन पर इ'न्ने मतलब की सुनियै निं लगदा अच्छा अस बी सिंगिंग करने होने सुर ताल बी लाना पौंदा ऐ सुर ताल अज्जकल ते रक्खे दा निं ऐ उ'न्ने सुर ताल जेह्ड़ा मतलब कि बड़ा सोह्ना होंदा बंदा अच्छा गाऽ गाई सकै ओह् बड़ा सोह्ना ऐ ते अज्जकल रैपिंग दिक्खो रैपिंग करा दे लोग मतलब की बड़े बड़े सारे बड्डे बड्डे सिंगर बी हैन ओह् बी परानी चीजां भु'ल्ली जा दे पराने गाने पराने गाने कोई निं गांदा अज्जकल ए आर रहमान दी बी रफी साह्ब होइये साढ़े आतिफ असलम बगैरा इं'दे गाने इ'न्ने सोह्ने सोह्ने न पर अज्जकल कोई निं गांदा उस चीज़ गी ते अस बी हैन अस बी में बी गाना होना गाने पर साढ़े गाने जेह्ड़े मतलब क्लासिक म्यूज़िक बड़ा सोह्ना ऐ ते अज्जकल लोग बी गाना गाना चाहंदे पर जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी कल्चर दा म्यूजिक ऐ ओह् अज्ज तक कुसै दी मतलब कि गांदे ते बड़े सारे लोग न उसी पर पर जेह्ड़ा मतलब डोगरे लोक न उ'नें ई जेह्ड़ा समझ आंदा ओह् उसी फील करदे पर साढ़े डोगरे लोक बी अज्जकल उसी नेईं गा दे हैन बड़े सारे भु'ल्ली दे पर तुस शैह्रे च दिक्खो किश नमां गै चला दा ऐ ग्रांऽ च जाओ तां ग्रांऽ च बी इ'न्ने सोह्ने सोह्ने गीत गांदे लोग मतलब प्हाड़ी एरिया होइया जि'यां की ते साढ़े ग्रांऽ दे मतलब नेईं गांदे लोक अज्जकल ओह् गाने विलुप्त होआ दे भु'ल्ला दे उ'नें चीज़ें गी भु'ल्ला दे ओह् नेईं गांदे उस चीज़े गी नेईं गांदे गाना गाना बी इक मतलब की बंदे दा आर्ट होंदा पर स्हेई चीज़ कन्नै गा कोई ते ओह् बड़ा सोह्ना लगदा अज्जकल दे बच्चे जेह्ड़े छोटे छोटे बच्चे न उ'नें ई दिक्खो की ओह् रैपिंग करा दे बड्डे बड्डे गाने गाने पर गाने दा तरीका होना चाहिदा ऐ ते अज्जकल परानी चीज़ां बड्डे बड्डे बंदे जेह्ड़े ओह् बी मतलब इस चीज़ गी भु'ल्ली जा दे ओह् बी गाना नेईं गाऽ दे निक्के निक्के बच्चें गी बी उ'ऐ सखांदे नेईं साढ़ा डोगरी कल्चर जेह्ड़ा ओह् नेईं डोगरी गाने निं गाने पराने गाने नेईं गाने ते भु'ल्ली जा दे ऐल्लै नमीं नमीं चीज़ां चला दियां न लोक बी सुना दे न बच्चे बी सुना दे पर पराने जेह्ड़े गाने न तां ओह् ना लोक भु'ल्ली गै गे अज्जकल नमां गै किश ऐ